हमें हिन्दी बोलना बहुत अच्छा लगता है हमें हिन्दी में से कोई दिक्कत नहीं हम बच्चे से हिन्दी जानते हैं हमें हिन्दी में बहुत अच्छा लगता है बोलना हम हिन्दी में सब चीज़ समझते भी हैं हिन्दी में जानते भी हैं हिन्दी बहुत अच्छी है हम हिन्दी में हम सबसे अच्छा से बात भी कर लेते हैं और हम हमेशा गाँव में भी रहे हैं लेकिन तब भी हम हिन्दी ही में ही बात करते हैं बोलते हैं हम अपने बच्चों से भी हिन्दी में ही बात करते हैं अपने हसबैन्ड से भी हिन्दी में ही बात करते हैं मतलब हमें वह भोजपुरी भाषा एकदम ही नहीं आती है हम हिन्दी हमें बहुत पसन्द है और आगे भी हम हिन्दी बोलते रहेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ है जो हमें हिन्दी में कोई चीज़ को मतलब हिन्दी में अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है ना आगे कभी भी होगी हमारा हिन्दी का ऐसा करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा ऐसा करने से हमें कोई परेशानी नहीं है और हिन्दी हम अच्छे से बोल लेते हैं अच्छे से लोगों से भी बात कर लेते हैं और आगे भी हम अच्छे से ही बात करेंगे लोगों से हिन्दी में और ऐसा करने से मेरे घर में भी किसी हमारे हिन्दी बोलने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है हम गाँव में भी रहते हैं तो भी हिन्दी में बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं और आगे भी ऐसे ही बात करते रहेंगे हम ऐसा हमें हिन्दी बोलना अच्छा लगता है क्योंकि हिन्दी हिन्दी तो हिन्दी भाषा ऐसी है जो हर इन्सान को पसन्द है कोई देश में जाइए तो वहाँ हिन्दी भाषा जरूर पूछता है और हिन्दी आनी बहुत ज़रूरी है सभी को हिन्दी आनी ही चाहिए हिन्दी नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों हम हमारे बच्चों को भी हिन्दी अच्छा से आती है वह भी लोग बोल लेते हैं हिन्दी हिन्दी हिन्दी में हिन्दी में बात करना अच्छा लगता है हिन्दी में मेरे बच्चे भी बात करते हैं मेरे हसबैन्ड सब हमलोग अगल बगल के लोग भी हिन्दी में ही बात करते हैं मुझसे मुझे बहुत अच्छा लगता है हम दिल्ली से गाँव आए लेकिन हमें हिन्दी भाषा इतनी ज़्यादा पसन्द है जो हम यहाँ की भाषा गाँव की भाषा कभी सीख ही नहीं पाए हैं और आगे भी हमें लगता है कभी सीख नहीं पाएँगे हमें यह भाषा बहुत अच्छी लगती है और यही भाषा में हम सबसे बात हम अपने बच्चों से भी हिन्दी में ही बात करते हैं और सबसे हम हिन्दी में ही बात करेंगे और हिन्दी में बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है